میں کیمروں سے پیڑ پودھے ندی ان طرح مطلب جو بھی قدرتی چیزیں ہیں میں ان کی تصاویر لیتی ہوں میں ایسا اس لیے کرتی ہوں کیوں کہ یہ ساری چیزیں مجھے قدرت سے وابستہ کراتی ہیں